जीअं असांजे लखनऊ जो चिकिनकारी वॻा साड़ियूं ॿाहिरि विदेशनि में बि ऐं मोकिलिया था वञनि एक्स्पॉर्ट करे था वञनि ऐं ऊअं ई असां बि जीअं ॿिए शहर जी जो गुजरात जो आहिनि ऐं बंधेज आहे उहो बि असां बि इन जे ज़रिये इन एमेज़ॉन जे ज़रिये ऐं फ़िल्पकार्ट जे ज़रिये असां पंहिंजे शहर में घुराए था वठूं हाणे जीअं असां लखनऊ में असांखे कपिड़ा चिकनकारी जा सूट यां साड़ियूं खपनि त असां लंडन में वई करे बि ऑनलाइन घुराए छॾींदा आहियूं ऐं का दिक़त कोन ईंदी आहे जेकी बि शइ कहिड़े बि श मुल्क़ में वेठा आहियूं उन मुल्क़ में हिक मुल्क़ खां ॿिए मुल्क़ में पहुचाइण जी ॾाढी सुख सुविधाऊं थी वई आहिनि जीअं आहिनि इहो अजमेर जा पिपरमिंट थिया ऐं पापड़ थिया त उहे बि असां इन सां फ़िल्पकार्ट जे ज़रिये ट्रांस्पोर्ट जे ज़रिये घुराए सघूं था त इहे सुविधाऊं थी वयूं आहिनि